पंद्रह आठ दो हज़ार उन्नीस को मै अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया पंद्रह नौ दो हज़ार बीस को मेरे फ्रेंड का बर्डे है दस दस नौ दो हज़ार तेईस को मेरा बर्डे है इक्कीस नौ दो हज़ार ईक्कीस में मेरे दोस्त का बर्डे है दस नौ दो हज़ार उन्नीस में मैंने मम्मी से बहुत ज़्यादा मार खाया था